فلم ہاؤس فل پانچ دو ہزار پچیس کے لیے ہم نے بک مائی شو سے ٹکٹ بک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے کنفرمیشن کا اسٹیٹس تھوڑا مشکوک لگ رہا ہے بکنگ کا ریفرینس نمبر بی ایم ایس ایک دو تین چار پانچ ایکس وائی میں نے آئی میں نے ای میل اور ایس ایم ایس دونوں چیک کیے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کنفرم ٹکٹ موصول نہیں ہوئی شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو یا بکنگ پروسیس مکمل نہیں ہو پایا اگر کسی کے پاس وقت ہو تو بک مائی شو کی ویب سائٹ یا ایپ پر ریفرنس نمبر ڈال کر چیک کر لو میں بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہی ہوں اگر کنفرم نہیں ہوتی تو دوسری بار کوشش کرنی پڑے گی اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے